हम एकटा तूफानके टेबुल फैन लेने छलहुँए जे चलैए तऽ तूफाने जकाँ चलै छलैए लेकिन बन्द भऽ गेल कखनो अचानक चलैत चलैत बन्द भऽ जाइ छै ई कम्पनीके नीक बात नहि भेलै भऽ सकैए लोकल कम्पनी छै ताहि दुआरे हमहूँ कनी पाइ बचेलहुँ तेँ ई भऽ गेल